जौ जौ बानायोब्ला जोङो द'खानाव बिदिनो द'खाननिफ्राय हाथाय द'खाननिफ्राय एंखुरखौ बायनानै लाबोबाय बिदिनो संबाय ओंखाम बायदि संबाय आरो संनानै बिदिनो एमाव एमाव फुनबाय एमाव फुननानै एमाव फुननानै बिदिनो आराम बस्ता बबाय दोनबाय आरो दोननानै बिदिनो सानसे औ हरसे थानानै अखानायै दोआव सोफिन सोफिनबाय दोआव सोफिननानै गोबाव दोनबाय हर हरब्रैसो सानब्रै सानबा बिदिनो सानब्रै सानबा बिदि दोनबाय दोननानै जौआ जे जेब्ला रायो होनब्ला बिदैबो लोंजाबाय आरो गोरान लोङोब्ला गोरान लोङोब्ला जोङो माव मावोब्ला दोआव थिखोनानै मावनाय आयजेंफोराबो बुरजानांगौ जायो दो दो गिदिराव सोनानै गेजेर थालायाव मोख्रा खर' होबाय मोख्रा खर' होनानै सायावहाय दो होबाय बिदिनो सिथ्रि खाथेबाय आरो हा लिर हासुं सोनानै सिथ्रि खाथेबाय आरो हा लिरबाय बथल आजावनानै अर सुनानै जौ गोरान जायोब्ला बेखौनो लों लोङो आरो खाबाव दिंग्रि गेलासाव होनानै मानसिफोरनोबो होबाय न'खरनि मानसिफ्राबो लोंबाय आरो बेफोरनो खामानियावबो बाहाय बाहायनानै लोंनाय जायो